आं आबादनि थाखाय सोरखारनिफ्राय मोननाय मुलाम्फा एबा रां दाहारनि सोमोन्दै जोंनो बुं आं बुंनो हागोन आरो सरकारनिफ्राय जोङो बायदिसना जोङो आबाद मावनो थाखाय बायदिसना बेगर सीड्सफोर मोनो बे बेगरफ्रा जाबाय जोंनियाव थांनानै थानायाव जोंखौ बायदिसना होननाय साख्रि बाख्रि गैयाबा दिनै जोंनो बे हालखौ खदाल मावनानै दिनै आबाद खालामनानै बायदिसिना मेगं थाइगं गायनानै जों गायनो हायो

जोङो सरकारनिफ्राय बायदिसना अनसुंथाइ बेफोरबायदिनो जोंनो जिउ खुंनो थाखाय राहा लामा होबावगोनखौ आं आसा खालामो